आं मोजांमोननाय मोनसे जामुंनि मुङानो जाहैबाय दाउ बेदर दाउ बेदरखौ आं जोबोद मोजां मोनो मानोहोनोब्ला दाउ बेदरा जाहैबाय मोनसे जोङो उन्दैनिफ्रायनो जाबोबाय थादों आरो जोङो एसे फरायनानै मोनबोनाय हिसाबै जोङो बिजाबफोरावबो मोनो माखासे दाउ बेदरा मोनसे माने मेजेम खम थानाय बेदर दा दाउ बेदरखौ जोङो जानानै जोङो बेवहाय जोङो बिगियान आयदाफ्राव जोङो मिन्थिनोमोन्दों बांद्राय मेजेमगोनां बेदरखौ जायोब्ब्ला जोंना माने अबेसेटि माने फेट्स जायो होननानै जों मिन्थियो नाथाय गोजा बेदर हिसाबै दाउ बेदराव बांद्राय फेट्स थाया बेखायनो जोंनि देहानि थाखाय मोजां होननानै जों मिन्थिनो मोननाय जायो आरो दाउ बेदरा जाहैबाय मोनसे मोजां प्रटिन आदार दाउ बेदरखौ जोङो अनेख मैगं थाइगंजों जों जानो हायो आर बिनि अनगायै आङो दाउखौ जुदि दाउ बेदरखौ जुदि फुदुंनानै मोनसे ग्रेभि हिसाबै माने बानलु गोरान होयोब्ला एसे साबसिन जायो बानलु गोरानखौ गथा गथायै बेखौ होफानांगौ आरो बेजोंलोगोसे एसे बिदै होफानानै सङोब्ला जोबोद गोथाव जोङो टेस्टजों मोननो हायो आरो दाउ बेदरखौ जोङो बायदि मैगं जेरै खुमब्रा गोमोन आरो थाइबें गोमोन बेफोरजों संब्लाथ' जोबोद टेस्टि जायो दा जोङो दाउ बेदरखौ जोङो मोनफ्रोमबो हारि माहारियानो जायो हिसाबै जों बे दाउ बेदरखौ जोङो मोनफुंनो हायो मोनफ्रोमबो जायगायावनो जोङो बे दाउखौहाय गोथाव हिसाबै साननानै लानाय जायो दा आंबो बे हिसाबैनो दस्रा दस्रि बेदरनि अनगायै दाउ बेदरखौनो बयनिफ्रायबो साबसिन आदार हिसाबै आं गनायनानै लादों आरो बयनिफ्रायबो साबसिन मोजां मोननानै आं बेखौ जायो आरोखि दा दाउ बेदरखौ जोङो आङो मोनसे ओंख्रिखौ आं बेराद मोजां मोनसिनबावो अनद्ला ओंख्रि आरो मेवायजों लोगोसे दाउखौ सङोब्ला ओरैबादि माने गोथाव जोङो टेस्ट मोननो हानाय जायो दा जोङो बे दाउ बेदरखौ जोङो सबाइ ओंख्रिजों जायोब्लाबो जोबोद गोथाव जों मोननो हानाय जायो बेखायनो आङो दाउ बेदरखौनो आंनि साबसिन आदार हिसाबै आङो मोजांसिन मोनो आरो दा जोङो दाउ बेदरखौ जोङो आजिखालि ब्रइलार बा पलट्रि दाउ मोननो हानाय जायो आं बे पलट्रि दाउखौ मोजां मोनाखै माने देसि दाउखौसो आङो बुंनाय जादों पलट्रि दाउआ फेट्स दङ हिसाबै आङो पलट्रि जेनाखि ब्रइलार दाउखौ आं जाया आङो लकेल दाउखौसो आं गोथाव होननानै गोथाव हिसाबै आङो आदार हिसाबै बुंनाय जादों दा आङो दाउजों जेनाखि सबाइ ओंख्रि अनद्लाजों जानाय अनद्लाजों मेवायजों जानाय आरो बेजों लोगोसे बेखौ फ्राय एवोब्लाथ' जोबोद गोथाव मोजां मोनसिन बावो आरो दाउखौबो जोङो जे दाउ आथिंनि ललिपप बानायनानै जानो हायो दाउखौ जों तांदूरी हिसाबैबो बानायनानै जानो हायो जोबोद गोथाव जोङो आदार हिसाबै जानो हायो आं बे हिसाबैनो दाउखौनो आनि बयनिफ्रायबो साबसिन हिसाबै आं जानाय जायो आरो दा जोङो बयबो जाहाथे दाउखौनो जानांगौ आं बे हिसाबै बयखौबो बुंनो सानो आरो आंथ' दाउखौनो बयनिफ्रायबो साबसिन मोनखायो होननानै बुंनाय जायो आंनि बुंनांगौआ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों